माँछ मारै लए गेल हेतै मलाह छियै तऽ अपन ठेली अथी इएह गेल हेतै घर बना कऽ रहलू दू चारि दिन पाँच दिन माँछ मारै लए गेल बंसी गेल माने ओहिमे लोक डोड़ा डोइरो लगेलक अथियो भिजेलक अंय टाटी गिरेलक जाल फाटि गेल ओकरा बुनलक ओकरा बान्हलक तेकर बाद जायकऽ फेर गेल ओतै दू चारि दिन रहल घर बनि गेल घर बनाकऽ रहल ओतै माँछ तांछ बनैलक माने एना एना बात छै बंसी गिरेलक बंसीमे बोर दय कऽ बझेलक तऽ तेना तेना काम चलै छै एहिठमा बंसी मलाहबला काम भय रहलै बुझलखिन मछली पकड़लक ओकरा जाल बुनै लऽ पड़ै छै ओहिमे बंसी सब चीज लय कऽ पोखरि पर गेल पोखरि पर जाय कऽ दू दिन चारि दिन रहल ओतय घर दुआरि बनाकऽ तकर बाद जाय कऽ ओहिठीना मछुआरा नाहैत माँछ मारल गेल किछु बंसी गिरेलक किछु बोर गिरायकऽ बझै लऽ देलक तेना तेना चलै छै काम रोजगार